हेल'

जोङो जोङो मा रायलाइनो सानामोनलाय जोङो माबा आसामनि लेंगुयसनि बारैहाय सोंगोन सानदोंमोन ना औ औ एसामिस ओमफाय औ औ औ बांसिन औ बांसिनथ' एसामिसफोर दं आफार आसामथिं आमफाय जोंनि लवार आसामाव बड'फोर दङ औ ओमफ्राय औ औ औ जोंनि एरियायाव औ औ जेरै बड' रायलायो एसामिस रायलायो बांला रालायो आर सावथालफोरबो दङ आर हिन्दिबो रायलायो मारवालिफोरबो थाफैनाय दङ राजस्तानफोरनिफ्राइ

औ बाङालि औ औ राजबंसि नङाबा एसामिस जोंनि गसाइगावआव थ' बांसिनानो हारसाफोर दङ बाङालिफोर दङ आरो बर' दङ बांसिन दकानदार फोरानो बाङालिफोरखौ नुनो मोनगोन औ औ राजबंसिबो दं एसे एसे राजबंसिफोरबो दं ऐसे सिं सिङाव आरो सावथालफोरबो दङ सावथालफ्रा गामि सिं सिङाव थायो

औ औ बिसोरबो बर' सोलोंबाय जेरै जों हारसा सोलोंबाय बिदिनो बिसोरबो बर' सोलोंबाय